मुजफ्फरपुर जिलामे पशु चिकित्सकके रूपमे कोनो ओतेक बढ़िआँ व्यवस्था नहि भऽ रहलैए एतयके जे पशुपालक छथि जे अपना व्यवस्थासँ ही अपना पशुके देखरेख करैत छथि सरकारके तरफसँ एतय कोनो व्यवस्था पशुपालककेँ नहि छनि जाहि कारणसँ पशुके देखरेख नहि भऽ रहलैए जे किसान छथिन ओ अपना स्तरसँ अपना पशुकेँ सुरक्षित राखि रहलथि यए जाहि कारण बहुत कष्ट के सामना करय पड़ि रहल छनि पशु पालकके ताहि द्वारे निश्चित रूपसँ हम आग्रह करबनि जे मुजफ्फरपुर जिलामे भी चिकित्सक पशु चिकित्सकके सुदृढ़ व्यवस्था कयल जाय